میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور میرا پسندیدہ کھلاڑی وراٹ کوہلی ہے اور کیونکہ وراٹ کوہلی بہت اچھا کھیلتا ہے ہر بار اسے ہی ٹیم کو جتایا ہے اور مطلب وہ ہر بار سکسر ہی مارتا ہے مجھے بہت پسند ہے زیادہ تر وراٹ کوہلی کے ہی فین سے وراٹ کوہلی کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے کرکٹ کھیل میں اور مجھے کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے میں اپنی فرینڈ کے ساتھ میں کرکٹ کھیل کھیلتی ہوں اگر مجھے وراٹ کوہلی اگر مجھے وراٹ کوہلی سے ملنے کا موقع ملے تو میں وراٹ کوہلی سے ضرور ملنا چاہوں گی اور ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ کھیل کیسے کس نے سکھایا کیسے آیا اور آپ کو اس کھیل یہ کھیل کھیل اس کھیل کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور یہ کھیل آپ کو